औ आं आं मिथिगौ दिजिटेल सोलोंथाइनि सोमोन्दै मिथिगौ जेरै कम्पिउटार मबाइलजों जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानानैबो अनलाइननि गेजेरजों गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो जों दिजिटेल मुगायाव दिजिटेल मुगा हिसाबै जों इउथुब सेनेलफोरनिफ्राय गोबां सोलोंनो हायो आरो बेनि जेंनाफोरा जाबाय नेटवार्कनि उसुबिदा एबा फ्रब्लेम गोबां दिजिटेलजों सोलोंथायनि मुङाव बायदि बायदि गेम गेलेनाय ओरैनो बेकार गेम गेलेनाय बायदि भिदिअ नायनाय बेफोर जाबाय दिजिटेल दिजिटेलनि जेंना आरो मुलाम्फा फोरा जाबाय मिथिस' हायै जायगाखौ मिथिनाय एबा नुनो मोनै जायगाखौ नुनाय गोबां हारि हादरफोरखौ मिथिनो हायो जों अनलाइननि गेजेरजों दिजिटेल मुगानि गेजेरजों गोबां जायगा गोबां जिब जुनार बायदि बायदि दाउ बायदि बायदि जिब जुनार बेफोरखौ जों अनलाइननि गेजेरजों नुनो हायो एबा दिजिटेल मुगानि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो बेफोरनो जाबाय दिजिटेल मुगानि एबा दिजिटेलनि मुलाम्फा